हँ हँ गाड़ीके ड्राइवर छियै इमहर हमरा घुमै लए सगरे जेनाइ हइ पूर्णिया जायब अररिया जायब कटिहार जायब सगरे जायब घुमै लए पटना जायब एहिमे कतुका कतना भाड़ा लागत कोना कखन अहाँ पहुँचायब

हँ पूर्णिया जाइके कटिहार जाइके जॅं ओतसँ पटना जाए ओहि ओहिमे सुविधा कम होयत चारि चक्कामे बढ़िआँ होयत जायब ओहिमे

मिलाजुला कऽ मानि लिअ नहि पटना जायब कटिहारे तक रहब तऽ ओहिमे मिलाजुला कऽ कतना पैसा लागत कतना लेबै अहाँ अपने ड्राइवरी करै छियै कि ड्राइवर राखै छियै चलू ठीके छै दू चारि दिनमे घुमि फिर आबी